हा बोलो हा जय झूलेलाल हा जय झूलेलाल हा हा ॿुधायो हा ॿुधायो हा ॿुधायो छा कहिड़ी कार खपे तव्हांखे अच्छा अच्छा हा अवेलेबल आहे ऐं ॿियूं करूं बि अचणियूं आहिनि उनमें तव्हांखे वैराइटी मिली वेंदी जेका तव्हांखे ठीकु सम्झि में अचे कुझु ॿिए मॉडल्स बि अचनि वारा आहिनि हा कलर त मतिलब हिकिड़ो ग्रीन आहे ॿियो ब्लू आहे रेड आहे ॿियो कॉफी कलर आहे हीअ चारि कलर काफी पॉपुलर आहिनि इएं हली रहिया आहिनि अॼुकल्हि जी सा अच्छा कारो कलर घटि ई था माण्हू लाइक कनि मू मां तव्हांखे घुराइ ॾींदुसि वधीक कलर त इहे इननि जा जेके चारि कलर ॿुधाइन न उहे पिया था हलनि कारो कलर कोई घटि ई थो लाइक करे ॿियो छा पुछिणो आहे अलाए हिनमें जेके वैराइटीस आहिनि न घणे ई किस्म जूं आहिनि घटि में घटि इन जूं इन टीहें लखे खां हली वई आहे कार टीहें लखें खां हिन जूं ॿियूं बि मॉडल्स आहिनि जेके वधीक करोड़ ॾेढ करोड़ ताईं हली वई आहे एतिरी रेंज आहे असांजे इते जेको असांजे रिस्पोंस मिली रहियो आहे हा अच्छा अच्छात हुनमें त हिकिड़ो न पंजवीहें लखे जो आहे असांजो हा उनमें काफी सेटल थी अॼुकल्हि मॉडन टेकनीक्स अची वियूं आहिनि न त उनमें सभु अवेलेबल आहिनि इनमें थोरो टाईम थो लॻे छाकाणि बुकिंग असांजी त अची रही आहे अॼुकल्हि प्रोडक्शन में थोरो पुठियां मतिलबु ग्लो पियो थो थिए छाकाणि मौसम बौसम ठीकु कोन्हे लेबर वगै़राह कुझु मतिलब हेॾा होॾा ॿियनि ब्रांचूस बि खुली वियूं आहिनि होॾा वियलाइन शोरूम्स वगै़राह जा त इनमें तव्हांखे तकरीबनु ॾेढ महीनो लॻी वेंदो हा हा असांखे जेकर तव्हां टेन पर्सेंट ॾई छॾियो त असांजे तरफां सेटिसफेक्शन थी वेंदी जी जी

हा ठीकु आहे चङो जय झूलेलाल जय